हमने बहुत से वीडियो गेम खेले हैं उनमें से एक पब्जी है पब्जी सारी दुनिया में खेला जाता है तथा हम इन इसे बहुत पसंद करते हैं पब्जी में खेलते समय बहुत अधिक उत्सुकता होती है इसे खेलने की और इसे समझने की पब्जी बहुत बहुत टूर्नामेंट भी करवाता है और ये टूर्नामेंट पैसे वाले होते हैं तथा पब्जी में कई सारे ऑनलाइन गेम्स होते हैं